हॅलो आयकतात न्ही आं हें पळय तुमी म्हाका आत्तां पय जी कॅब धाडल्या न्ही त्या कॅबीक पळय त्या ड्रायवर धाडला तुमी म्हाका त्या ड्रायवरान पयलीं म्हळ्यार मास्क घालना आनी हांवेन अशेंच मात्शें उगडून पळयलें दार उगडून पळयलें जाल्यार भितर ती क्लिन केल्ली ना निवळ केल्ली ना ती सारकी वाॅश केल्ली ना भितर एक खूब असो वास येता म्हाका खूब तुमची एक रेपुटेड ही कंपनी आनी रेपुटेड कंपनी कडच्यान आमी तुमचेर खूब विस्वास दवरून अशें जेन्ना कॅब मागतात न्ही तेन्ना तुमची जबाबदारी आसा की ड्रायवराक वेल ड्रेस तो वेल ताका सगळी नितळसाणेची सगळी शिक्षण दिल्लो आनी कॅब ही निवळ आसची अशी आमची अपेक्षा आसा न्ही आतां ट्रेवल करता आसतना आमकां एक कंम्फरटेबल प्रवास करपाचो आसा प्रवास खूब लांबचो आसा अशें वेळार आमी तुमकां फुल्ल तुमी पळय सांगतात त्या रेटीन आमी पयशे फारीक करतात तेन्ना तुमचे कडच्यान कांय जब एक जबाबदारी जी आसा की आमकां तुमची सर्विस बेश्ट दिवपाची तुमी जर आमकां सर्विस बेश्ट दिली आमी तुमकां फिडबॅक बेश्ट दितले आमचो फिडबॅक तुमकां बेश्ट गेलो तुमकां फुडें गिरायक मेळत रावतलें आनी तुमची प्रोफिट तुमची वाडटली इनकम वाडटलें आनी अशें पद्दतीन तुमी हें सगळें एक एक करपा जाय म्हण केलें व्हडलें लक्ष ना सगले नाॅर्म्स जे आसात तें पाळिनासतना तुमी जर कामां केलीं तर तुमचें फ्युचर बरो लागना म्हाका मात्सो विचार करात